औ हेल्ल' बुंलाय औ औ औ औ साफाटनि दामाथ' केजिआव एक्स' थाखा सोलिनानै दंथ'यो दा औ

दिसकाउन्टआथ' बुरजा लाबा मोनगोन मोननाया रायज्लायनांगोन ओमफ्राय नांगौ नामा नोंथांनो

औ हागोन नों हानायाथ' हागोन ओमफ्राय दा बेसेबांसो नांगोनबायदि बेसेबां के जि औ दस के जि दस केजिआवथ' माबासो खमायजागोन्दां दस बिस थाखासोआ औ मिलायोबा लांनो नों बुंदो बेसेबांसो लुगोयो बेसेबां खमायजानो लुगैयो दामथ' साहा कफिआ दा माबाया बिराद दाम ना साहा बिलायफ्राबो नै जानाया जागोनखौनो होननांसिगोन दां ओमफ्राय माब्ला लांफैनो ए होनबाथ' दंबावोआनो दा बारा गैथ'खाया गैथ'नाया ओरै अखा हादोंना साहा बिलाइखौबो खानो मोना मानोबो मोना जानानै दं फोराननोबो दिग्दार जायोना एसे अखा हानानै खाजाया माजाया ओंखायनो एसे दा एसे दिग्दार जादों मोनगोन मोननाया बेखौ औ औ औ नोंथां औ मोजाङानो जादों दे हा दे होनबालाय बे समावनो लांफैनोसै होनबा नोङो ना औ औ दे होनबालाय आं जगार खालामनानै दोननोसै औ दे